हा जेके स्मार्टवॉच वरती मां उन जो रॿड़ जो कड़ो आहे उहो त रॿड़ु कड़ो कड़ो ॾाढो गर्म तो थे पियो ॾाढो पसीनो तो अचे हथ ते ॿी ॻाल्हि आहे हाणे जेकी स्मार्टवॉच आहे हुन खे घड़ी घड़ी चार्जिंग थो करिणो पए चार्जिंग जो माण्हू कॾहिं विसरी वञे त असां काॾे वञूं फोन ई बंदि थी वञे रस्ते ते फोन माना हुन में कनैक्ट बि न थी पए नथी सघंदी टाइम न ॾिसी सघंदासीं ऐं घणी घणी चार्ज करिणो पवंदो ॿियो भई केॾी केॾी महिल त हैंग थी थिए पई ॿियो वाटरप्रूफ कोन्हे कंहिं महिल पाणी लॻे वॉच खे अॻियूं वॉचूं वाटरप्रूफ बि ईंदियूं हुयूं हिन में अलाए छा आहे कमांड नथो खणे केॾी महिल हैंग थी थिए पई स्मार्टवॉच